हम मिथिलाके वासी व्यवसाय शुरू करैके लेल किछु लोकके पैसाके सामना करय पड़ैत छनि जाहिसँ व्यवसाय नहि शुरू कऽ पबैत छथिन आओर कोनो अगर सामानो कतहुसँ मंगेबाके होइत छनि ताहिके लेल ट्रांसपोर्टके कमी भऽ रहल छै मिथिलामे आओर नहि किछु ई सामान जल्दी पहुँचि पबैत छै आओर नहि आबि पबैत छै ताहिके लेल हमरासभके कनी दिक्कत होइत अछि मिथिलामे आओर व्यवसाय शुरू करैके लेल किछु पाइ चाही से पाइके नहि कोनो जोगाड़ भय पाबैत छै ताहिके लेल हमरासभके कनी परेशानी ज्यादातर झेलय पड़ैए